मुझे तीखे और चटपटे तरीके के खाने काफ़ी पसंद हैं मुझे बिरयानी गोलगप्पा चाट समोसा ये सब बहुत मुझे पसंद है और ना हम इसे घर पे भी खाना पसंद करते हैं बाहर भी खाना पसंद करते हैं बस ये सामान हमें कहाँ अच्छा मिलेगा हम वहीं खाना पसंद करते हैं